नमस्ते दीदी हमको कपड़ा चाहिए हम हाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारी बेटी हैं बहू हैं नाती पोते हैं ये सबको कपड़ा चाहिए मिल सकेगा हाँ तो दी कैसे आएगा सब वो इतना कपड़ा लेने के लिए

आपका दुकान किधर है हमको नहीं मालूम है किधर है किस बाजार में है किस ओर हाँ तो श्योर है आपका दुकान किस ओर है दाहिनी साइड और है कि बाई और है किस और है हमें बताओ तभी आएँगे दाएँ और से जी तो दो साल बच्चे के लिए कपड़ा सुटर पेंट सब मिल सकेगा और वो जो बूढ़े उढ़े हैं सब उनको जैकिट उकीट जैसे पैंट उंट ये सब मिले मिल जाएगा सूटर उटर अगैरा वगैरह ये सब जो ठंडी में होता है सब मिलेगा ना चलो ठीक है अब हम मैं भी अपने सूटर साल लूँगी हाँ हाँ मैं दुकान का उद्घाटन की दीदी बताई ही नहीं मैं तो आती हाँ तो मेरा नंबर ले लो जी हाँ वो नंबर लाया करूँगी कपड़ा और जब नाई हाँ हम आज ही तो जाएँगे जाने लगेंगे तो ठंडी बरसात जैसा मौसम होगा वैसा वैसा कपड़ा लेंगे हम लोग अपने अपने तुम्हारी दुकान पे आपके लिए है जी अच्छा सुबहो हाँ तो सुबहो कितने बजे दुकान खोलते हो कितने बजे शाम को नौ बजे चलो ठीक है मैं भी जी जी आपके दुकान से कपड़ा अच्छा रहता है ना जी हम जी